नंगौ सावरायनाया जों बिथांमोननि बागै सावरायो जेब्ला माब्लाबाफोर ज लोगोफोरजों जमा जलायो आरो मोनाबिलि समाव जेब्ला दानसोरां हराव जिरायनानै थायो अब्ला अखाफोर फारसे नायहरनानै जों जमा जनानै सावरायलायो सावरायनाया बिथांमोननि बागै गोबां सावरायजायो जेरै कल्पना चावला बिथाङाबो सासे भारतनि गिबि आयजोमोन जाय अख्राङाव गिबि गिबियै अखाफोराव आगान हैनो हादोंमोन बिथां राकेश शर्मायाबो सासे जाय भारतनि गिबि सुबुंमोन जाय अख्राङाव आगान हैजेननो हादोंमोन दा बिथांमोननि गोबां बाथ्राखौनो माब्लाबा जिरायनाय समाव लोगोफोरजों जयै सावरायनाय जायो बिथांमोननि माखासे गोग्गाथाव खामानि मावलांनायनि बागै भारतखौ गोजौ फारसे नाम खालामना दोननो हानाय दोननायनि फारसे बिथांमोननि मावलांनाय माखासे खामानिफोरा लाइमोनफोर माखासे साननो गोरों सुबुंफोरखौ खामानि मावनायाव माखासे थुलुंगाखां खामानिखौ मावनो गोसो जाहोयो बिथांमोनबायदि थांनो हानाय गोबांथ' थांनो हायाखै दाहालागै अख्रांआव अखाफोराव अब्लाबो बिसोरो थांजेननानै सुबुं माहारिखौ एबा भारत हादरखौ गोजौ फारसे गोग्गाहोनो हादों बिथांमोना जिबायदि मावलांदों दा बेफोरखौ गोबां सुबुङानो मावनो हायाखै नाथाय बेफोरनि बिथांमोननिफ्राय सोलोंनानै लानांगोन दि बिथांमोना मा मावलांदोंमोन बिथांमोना मानि थाखाय मा मावलांदोंमोन बेफोरखौ जों गासैबो सोलोंलांनांगोन आरो बिथांमोननि फारसे उनसंलांनांगोन भारत हादराव गोबां जौगानायनि लामायाव फैबाय दं बिथांमोननि माखासे मावलांनाय खामानिखौ उनसंनानै जेरै दाखालिबावैसो नैरोजा नैजिब्रै माइथायनि से जानुवारियाव भारत हादोरा अख्राङाव मोनसे स्पेशसिप दैथायहरनो हादों जाय ब्लेक ह'लनि बागै फरायसंगोन जायखौ भारत हादोरा दैथायहरनानै गोबां हादोरफोरनि सिगाङाव गोग्गाथावना खामानि मावदों आरो बेबायदिनो आसा खालामो भारता उन समफोराव गोबां खामानि मावलांबाय थाथों बिथां कल्पना चावलाया भारत हादोरखौ जिबायदि जौगाखांहोदोंमोन दा बिथांमोननि मावलांनाय खामानियानो उन जोलैफोराव गोहोम खोख्लैलांथों अरायसम